सर यह कह रहे हैं कि हमारा जो बेटा है उसको उसके पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जाना है चार दिन के लिए छुट्टी चाहिए सर मिल जाएगा फोर्थ क्लास में है आयुष सिंह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेंगलुरु में सर अगले हफ़्ते जाना है सर टिकट निकाल दिए हैं सभी लोगों जाना है सर तो उसमें सर एनुअल एग्जाम तो है नहीं टेस्ट ही है ना अगले हफ़्ते आ जाएँगे चार दिन चार ही दिन तक है हाँ पाँच साल का पाँचवी क्लास में है बताइए उसको यहाँ पर छोड़कर जाएँगे कैसे होगा सर सभी लोग जा रहे हैं देखने सर मैंने अपने बेटे से कहा था कि जाकर सर को बता दीजिएगा कि हम खाली नहीं थे ना सर सर वह तो मिस्टेक हो गया है प्रयास कीजिए कि हाँ हमारे घर से सभी लोग जा रहे है ना हमारी जो बेटी है सभी लोग जा रहे हैं अगर एक लोग नहीं जाएगा तो घर पर कोई भी नहीं है ना सभी लोग का टिकट निकल गया है हाँ हाँ यह तो मानता हूँ सर लेकिन चार ही दिन का है ना आप एग्जाम डेट कब से है सर हाँ हाँ अगले हफ़्ते हाँ चार दिन का है चार दिन की चाहिए तो हमको मंडे को जाना है हाँ सर एक दो पेपर मैनेज हो जाएगा सर टेस्ट ही तो है एनुअल एग्जाम तो है नहीं हाँ मानता हूँ छोटा है वह उतना समझदार नहीं है ना ठीक है सर चलिए ठीक है अच्छा हमारी गारंटी रहेगी धन्यवाद